हेलो विजू हा मां भारती थी ॻाल्हायां हाणे मूंखे तव्हां अॼु पंहिंजो नंबर छॾियो आहे न शांतिप्रकाश गौशाला में मूंखे न हाणे ॿिए नंबर मां फ़ोन आई आहे भई पहुचणो आहे जल्दी अधु मुने कलाक में मां उते ई तव्हां जो इंतज़ारु थी कयां अची सघो त मूंखे जल्दी अचो न त फ़ोन करे ॿुधाइजो मां इते इंतज़ार कयांव थी ठीक आहे